जब मैं खेत में काम कर रहा होता हूँ तो मुझे अधिकतर जो समय है वह कृषि से जो रिलेटेड यंत्र होते हैं जैसे ट्रेक्टर वगैरह उनके साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और ट्रैक्टर में मनोरंजन का एक सबसे अच्छा साधन यह है कि उसमें हम लोग स्पीकर्स जो है लगा सकते हैं और स्पीकर्स लगा कर के तरह तरह के गानें जो हैं हम लोग बजा सकते हैं जिससे कि हमारा बहुत अच्छे से समय व्यतीत होता है ठीक है और घर पर भी जब मैं काम कर रहा होता हूँ या फिर घर पर जो है हम लोग बैठे रेहते हैं तो मैं टी वी देखना पसंद करता हूँ टी वी में कई प्रकार की जो है मूवीज़ आती रहती है उसके अलावा मुझे जो है थोड़ा सा करंट अफैयर्स जो है उनोम उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट और रुचि रहती है तो मैं अधिकतर जो है न्यूज़ चैनल भी जो है देखना पसंद करता हूँ जब मैं घर में काम कर रहा होता हूँ